अगर तुसें मोटा होना ते घर किश नेईं करना दुद्ध कन्नै केले खाने अगर तुस नॉनवेज खंदे ते दुद्ध कन्नै अण्डे बी खाने उबले दे अण्डे ते बस होर केह् रोज़ दपैह्रीं जां सवेरे तसें उट्ठना ऐक्सरसाइज करनी कसरत करनी शैल करियै ते फ्ही दबाइयै खाना मोटे होना कोई मुश्कल नेईं ऐ जे मन कीता ओह् खाना केले ते दुद्ध ते अण्डे एह् खाने खाने तुसें तां थुहाड़ा एह् ऐ कि शैल करियै तुसें होई जाना वेट गेन थुहाड़ा इ'यां मतलब नेईं खाह्गे तां नेईं होना ऐ खाल्ली कसरत करगे जां किस करगे तां ओह् नी होना ऐ तुसें खाना बी पौना किश केले खाओ अण्डे खाओ आलूं खाओ रज्जियै खाओ दबाइयै खाओ ते होई जाना मुट्टा